ہاں ہیلو سر سر میرا نام کلیم احمد ہے جی جی جی سر میں نے دیوالی کے موقعے پر ایک پینٹ اور شرٹ آڈر کی تھی جی سر جی سر وہ مجھے فٹ نہیں ہو رہی ہے مجھے ایل سائز آتا ہے اور ایم آ گیا ہے جی جی مجھے ایل سائز چاہیے میم شرٹ شرٹ جو ہے مجھے فٹ نہیں ہو رہی ہے بہت ٹائٹ پڑ رہی ہے بازو سے جی سر ہمیں یہ بتا دیجیے کہ کیا وہ واپس ہو سکتی ہے یا پھر واپس نہیں ہو تو کم سے کم ایکسچینج ہو جائے ہما بڑا سائز آ جائے کیا وہ اویلیبل ہے

کب تک اویلیبل ہو جائے گے جی جی جی جی سلپ سلپ ہے میرے پاس جس سے پے میں نے کیا تھا وہ پیمنٹ والی سلپ میرے پاس ہے جی ٹھیک ٹھیک میں دو دن بعد ملتا ہوں بہت شکریہ